आं बांसिन जोलुर गेलेनो मोजां मोनो एबा फुटब'ल गेलेनो मोजां मोनो मानोना आं गोरलैनिफ्रायनो फुटब'ल खौ जोबोर मोजां मोनो

वर्ल्ड काप आइ एस पि एल बेफोर खेला जायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनो नायनो बिसोरनिफ्रायनो बिसोरनिफ्रायनो आं फल' खालामनानै आं फुटब'ल खौ जोबोद मोजां मोनो आरो आं गेलेनो मोजां मोनो फुटब'ल गेलेयोब्ला देहानि देहायाबो फिट आरो मोजां थायो आरो बल गेलेनानै गोबां मानसिफोर गावनि केरियार खौ दानो हायो आरो गावनि इयुनाव थांनानै थानायनि लाइफ नि केरियार खौ दानो हायो आरो गेलेनायजों लोगोसे गोबां साख्रि मोननो हायो जेरैबायदि फुटब'ल गेलेनानै गोबां साख्रि मोननाय दं जेरै आर्मि आसाम पुलिस सि आर पि एफ बायदि बायदि साख्रिफोर मोननो हायो फुटब'ल गेलेनानै आरो आं जोबोद मोजां मोनो आं बल जोनो आरो खारनो लोगोफोरजों स्किल देखायनो थगायनो आरो थगायनानै लानाय खारनो गोबां मोजां मोनो फुटब'ल गेलेनानै आं टाइम खौ स्पेन्द खालामनो एबा समखौ बारहोनो लुबैयो मानोना फुटब'ल आनो आंनि बेस्ट गेलेमु गेलेग्रा आं फुटब'ल खौ दैलि प्रेक्टिस खालामो दैलि फिल्ड आव थाङो आरो लोगोफोरजों दैलि आं टाइम स्पेन्द खालामनानै गेलेयो फुटब'ल जोंनो आं आंनि लाइफ खौ आंनि लाइफ नि केरियार जिउनि थांखिफोरखौ आं जाफुं होलांगोन मानोना फुटब'ल आनो आंनि फार्स्ट गेलेमु बेजोंनो आं खुसि आरो आं बेखौनो गेलेबाय थालांगोन मानोना आंनि जिउआव गोबां थांखि दं फुटब'ल गेलेनानै आं सासे मोजां प्लेयार जागोन आरो बुहुमाव मुंदांखा एबा बयजोंबो सिनाय जानाय जागोन आंनि थांखिया बेनो फुटब'ल गेलेनानै आं सासे मोजां आंनि लाइफ आव मोजां मानसि जानो हानायबायदि आरो आं साक्सेसफुल मानसि जानो हानाय बायदि बेनिखायनो आं फुटब'ल खौ जोबोर मोजां मोनो